थळावे खेळाचे आयोजन करपा खातीर आमच्या गांवांत मैदान ना आमकां मैदाना खातीर जवळ जवळ आमच्या घराकडल्यान आठ किलोमिटर पयस वचचें पडटा आनी त्या मैदानाचे थोडे प्रमाणांत तितलो पयस वचून आमी खेळ खेळूंक शकतात पण आमच्या लागी वातं वाठारांत दर दिसा खेळपा खातीर आमकां मैदानाची सोय अजिबात ना